हैलो उबेर कस्टमर केयर मां हितां खां उबेर बुक कई हुई जेकी उबेर जी कंडीशन हुई तव्हां जी गाॾी जी हिकदमि बेकार कंडीशन में हुई उनजियूं जेके सीटियूं हुयूं उहे बि बराबरि न हुइयूं जॻहि जॻहि तां उहे फाटलु हुइयूं ऐं कार जा ब्रेक वग़ैरह बि बराबरि कमु न पिया कनि छाकणि त ड्राइवर जीअं ब्रेक लगाए पियो त जोर सां झटको पियो लॻे ऐं उनजी जेके हॉर्नस हुआ उहे बि बराबरि आवाज़ु न पिया कनि ड्राइवर काफ़ी दफ़ा त बची वयो एक्सीडेंट थीन्दे थीन्दे काफ़ी टाइम असां बची वया आहियूं हिन करे तव्हांखे महिरबानी करे चऊं था तव्हां पंहिंजी कार जूं जेके बि कंडीशन्स आहिनि उहे सुधारण जी कोशिशि कंदा जीअं जेके बि तव्हां जा ग्राहक आहिनि उन्हनि खे अॻियां तकलीफ़ न थिए महिरबानी करे इहो कमु कयो